ہیلو السلام علیکم ہاں جی کون بول رہے ہیںپ ہاں جی بتائیے کیا کام ہے اس لیے کال بھیے ہے آپ کتنے پانچ سات دن چاہیے اچھا ف روڈ سائڈ تو یہ ہے کہ خت بام چھے ج پانی بچی والی ہوں جی مل جائے گا سا ہی اس کا الگ الگ پرائز ہے اگر فور لاکھ میں لیجیے گا تو جیسے ایککٹھا کا آپ کو پانچ لاکھ روپے پڑے گا ٹھیک ہے اگر فور لائن کے علاوہ کہیں لیجیے گا جیسے کہ گڈھا وغیرہ ہو گیا یہ سب میں آپ کو اس سے کم رینج ل کا آئے گا

ہاں جی ہم تو سمپرک کیجیے گا تو مل ہو جائے گا سب کو آنا پڑے گا ملنے کے پاس ر ہوا جائے گا خور لائن کے بگل میں کم ریٹ میں کیسے ہوگا یہ بتائیے فور لائن تو فور لائن ہوا نا انٹرنیشنل ہائی وے ہوگا ہاں تو ہم کون آئیے بیٹھ کے بات ہوگی جو کم رینج ہوگا ہوگا بط یہ نہیں ہے کہ فورون لائن میں آپ کو کم رینج میں ملے گا اس سے آگے ہی ملے گا کہ کم رینج میں نہیں ملے گا ف الگ سے آپ کو کس ہتنجے تک چاہیے بے میں نے میں نے پانچ اٹھا تو آپ کو چاہیے یعنی آپ کے حیثیت کے مطعابق تین س تین چار چار تک آپ کا بجٹ ہے ہاں تو چار کے بجٹ میں بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے اس میں بھی مل جائے گا آپ کو پرس تھوڑا یہ ہے کہ جیسے یہ کہ سارا فیسلٹی نہیں ہوگا تھوڑا کم ہوگا اس میں جیسے آپ کو کہ فور لائن بھی چاہیے مسجد وغیرہ بھی چاہیے آس پاس میں وہاں پر کیا ہوگا کہ آپ کو کچھ نہ کچھ کمی ہوگا ہاں کام تو چلے گا کام چلنے والا تو ہر جگہ ہوگا تو یہ ہے کہ جیسے آپ چار کے بجٹ میں تھوڑا یہ ہوگا اگر ہاں اسے اور ہ ہی جائیے گا تو آپ کو سارا فیسلٹی ملے گا مسجد ملے گا گاؤں صاف ستھرا ملے گا سارا چیز وہاں پر ملے گا س آپ ہم ص رریائی میں ملی گ جییی ہاں آداریاب ملیے پھر ہم سے ٹھیک ہے ہم پھر آپ سے بات ہو کے بیٹھ کے بد ہوگی